आं हॅलो ना म्हणजे कसलीं कसलीं तरेची म्हणळ्यार सगळे तरची आसात ल्हान भुरग्यांचे धरून जाणट्या पर्यंत ची आसात तुकां आतां हें जर जाय कितें डिक्शनरी बिक्शनरी जाय जाल्यार त्यो सगळ्यो डिक्शनरी बी आसात मागीर तुका टॅक्स्ट बुकाचें जर रें जाय जाल्यार टॅक्सट बुकाचें बुकूय बी आसात मागीर तुका तुगेले किचनांतले रेसिपी बुक्स बी आसता पळय नी ते तसलेय बी आसात तुका तुगेले प्रॉफिटेबलूय आसात वेग वेगळे आनी ताजे शिवाय मागीर फिक्शन बिक्शन नॉन फिक्शन तसलीं पुस्तकां तुमका कसलीं जाय पुस्तकां बाल कथा म्हळ्यार कितें आसा जाणां बाल कथांची आमचे कडेन आसा कोंकणी बी ना अशे नी पूण कोंकणीचीं तशीं खूब कमी आसा हालीं आयल्यां तितूंलीं मातशीं थोडीं मराठी खूब आसा आमचे कडेन आनी इंग्लिश तर घे म्हण आसात सामकीं म्हणजे तुमका कसलीं जाय कोंकणी जाय इंग्लिश जाय मराठी जाय कितें जाय तीनय आसात हय हय हय आतां हालीं तें भाशा मंडळान पळय तें एक नानू नानू कितें पुस्तक माळ नानू पुस्तक माळ म्हूण काडल्या पळय नी तें ताचीं बरीं बरीं पुस्तकां आसात सामकी बरीं आसा बरीं चित्रां बित्रां हें करून भुरग्यांक खूब आवडटात सामकी तुमगेलो भुरगो आसा भुरग्या लागून आं केदें भुरगें कित्याक ताणे ती आं कित्याक कित्याक ताणें ती वर्सां प्रमाणे बी वेग वेगळीं काडल्यां वाचपाक येता तेका वाचपाकेच ताका चित्र वर्णी शब्द कमी असलें बी तेंगे बरें बरें कितें केल्या ताणी सामकें बरो बरीं वतां तीं पुस्तकां सामकी म्हणजे तुमी येवन पळया दाकयता तुमका लिस्ट धाडूं कितें करूं हांव लिस्ट लिस्ट शब्द कोश म्हळ्यार ते नात तशें कोंकणी भितर बी अशे इंग्लिशीं भितर आसा कोंकणी भितर तीं राजहंवसान बी काडिल्लीं पुस्तकां हें आसा शब्द कोश मागीर सरकारान बी काडिल्ले ते भुरग्यां खातीर नी ते भुरग्यां खातीर अशीं शब्दकोश अशीं ना आमचीं आसात तशें काडल्या कोणे जाल्यार तुमी सांगा म्हाका हांव हाडून दितां कांय हरकत ना तितलें म्हाका हे जातलें हय हय तुमगे ह्या नंबराचेर लिस्ट धाडल्या जाता व्हॉट्सॅप हय हय हांव व्हॉट्सॅप भुरग्यांलें कितें आसा पळय नी तें धडून दितां आं तुमगे नांव कितें म्हणिल्ले तुमी नांव बरोवन दवरता अच्छा आदित्य भांगी तुका म्हळ्यार भांगी म्हळ्यार खंचे रे तुमी आं पंचवाडीचें नी हय पंचवाडी भांगी खूब आसा खरे बरें बरें बरें मेळ्यां आं मेळ्या बरें बरें बरें बरें